आज कल जे छै सार्वजनिक शिक्षा आओर निजी शिक्षामे बहुत ही अन्तर छै सार्वजनिक शिक्षा जेना भेल जे सरकारी इसकुलमे किओ भी बच्चा जे छै मतलब पढ़यके लेल तऽ ओहिपर ओतेक ध्यान विशेष ध्यान नहि देल जाइत छै लेकिन ओकर जे छै मतलब शिक्षाक भी मतलब शिक्षा भी नहि देल जाइत छै ओहि इसकुलसभमे जेना फेर लेकिन ई छै निजी शिक्षा जे छै निजी शिक्षामे मतलब प्राइवेट इसकुल कॉलेज कोचिङ्ग ट्यूशन ईसभ जे छै ईसभ भेल निजी शिक्षा एहिमे तऽ विशेष कए कऽ हरेक बच्चापर ध्यान देल जाइत छै एकर मतलब व्यवस्था भी कुछ अलग रहैत छै एकर टाइम टेबल रहैत छै बच्चाकेँ हरेक एक्टिविटी करायल जाइत छै लेकिन सार्वजनिक शिक्षामे कोनो मतलब टाइम टेबल नहि रहैत छै कोनो रुटीन नहि रहैत छै ओकर मतलब बच्चाकेँ नहि ताहि दुआरे आजकल जे छै शिक्षा मतलब शिक्षामे जे छै से देश मतलब बहुत ही पीछाँ छै शिक्षित मतलब ज्यादा व्यक्ति मतलब शिक्षित नहि भए रहल छै जे मतलब निजी शिक्षा मतलब जे लए रहल छै उएहटा बच्चा जे छै आगाँ बढ़ि रहल छै